हैलो में केक लैना हा यरो किन्ने रपेऽ किलो ऐ अच्छा तां ठीक ऐ दिक्खी लेआं कोई केह्ड़ा केह्ड़ा फ्लेवर रक्खे दा तुसें नेईं शैल होङन निं मैंह्गे बड़े न यरो अच्छा ते खराब होग भी अच्छा अच्छा भी ठीक ऐ ठीक ऐ भी तां आं लैना ते ऐ ते भी अद्धा किलो लेई लैन्ने आं ते अच्छा ओह् बच्चे गी धोने आस्तै ओह् शैल उसी बनाएओ ठीक ऐ